میں نے ابھی ایک واشنگ میشن خریدا تھا جو كہ بہت ہی مجھے اچھا لگا كیوںكہ ڈیلیوری والے بھیا نے اس كو ڈیلیورڈ بھی ایک دم صحیح جگہ پہ كیا ہوا اس كی پیكنگ بھی بہت اچھی آئی تو مجھے بھی بہت اچھا لگا كہ ایک دم صحیح جگہ پہ ڈیلیورڈ بھی ہوا اور پیكنگ بھی اتنی اچھی آئی جب میں نے وہ اوپن كیا تو مجھے اس كا كلرنگ اور اس كا ڈیزائن بہت اچھا لگا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی وہ خرید كے مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور میرے دوست آئے تھے تو وہ لوگ بھی كہہ رہے تھے كہ بہت اچھا پروڈكٹ ہے اچھے سے كام كرتا ہے وہ میں نے اس میں كپڑے دھونے كے لیے ڈالے تو كپڑے ایک دم صاف ہو گئے اور پانی بھی ایک دم اچھے سے آ رہا تھا اس میں اور پانی نكلنے كی جگہ بھی بہت اچھے سے دی گئی تھی سائیڈ میں اور ہم نے اس اس كو یوز كیا تو اچھا لگا ہمیں میرے دوست كہہ رہے تھے كہ ہم بھی اسی پروڈكٹ كو منگوائیں گے بہت ہی اچھا پروڈكٹ ہے اور ہمارا پروڈكٹ ہمیں آپ كا یہ پروڈكٹ ہمیں پسند آیا ہے كرپیا ایسے ہی پروڈكٹ بھیجا كریے تاكہ لوگوں كو بھی لگے كہ ہاں پروڈكٹ اچھے آتے ہیں